मां अॼु ट्रेन जे बारे में कुझु ॿुधाइण थी चाहियां ट्रेन में अहिड़ियूं सुठियूं सुविधाऊं आहिनि माण्हू हिकु शहर खां ॿिए शहर हली थो वञे ऐं सीटियूं बि उन में ॾाढियूं सुठियूं हूंदियूं आहिनि बर बर्थ बि मिलंदा आहिनि असां रिजरवेशन बि कराईंदा आहियूं असांखे मनु चाही ट्रेन में सुविधा मिलंदी आहे ऐं कराईंदा आहियूं रिजरवेशन त उन में असांखे एसी दॿा में कम्बल थी वियो विहाणो थी वियो चादर थी वई सुठे नमूने अॻिते भओ भोलो बि न हूंदो आहे पंहिंजो असां आराम सां सुम्हंदा वेंदा आहियूं असांखे बुखु लॻंदी आहे असांखे रोटीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे असां फोन रस्ते रोटी बि घुराए वठंदा आहियूं ऐं ॾाढो भई सुठो ई आहे छा इंजन ॿ हूंदा आहिनि हिकिड़ो अॻियां हिकु पोयां ऐं शोर बि ट्रेन में हूंदो आहे अगरि शोर न हूंदो त ट्रेन हलंदी कीअं ऐं पहिया बि लोह जा सुठे नमूने सुठे तरह हूंदा आहिनि ऐं पटिरियूं बि लोह जी हूंदियूं आहिनि ऐं असां हिकु हिकु शहर खां ॿिए शहर ॾाढे सुठे सां यात्रा कंदा आहियूं किथे बि पहुची वेंदा आहियूं केॾो परे परे बि पहुची वेंदा आहियूं चाहे रिजरवेशन करायूं तॾहिं बि ठीकु आहे अगरि नथा करायूं तॾहिं बि ठीकु आहे टिकेट वठी चढ़ी पवंदा आहियूं ऐं असांखे ॾाढी ख़ुशी आहे त असांजे इन भारत देश में एॾियूं ॾाढियूं सुविधाऊं सुठियूं आहिनि ऐं ट्रेन में त बिल्कुलु असां पंहिंजे मिटु माइट सां बि सुठे सां मिली पाईंदा आह्यूंहि हिन में काई बि शक़ु कोन्हे सभु सही आहे